राजस्थान जे इतिहास में कुझु ख़ासि माण्हू राजाऊं राणियूं राजनेताऊं ऐं रिफोर्मर जी अहमियत घणे भाङे रही आहे राजस्थान जे इतिहास में राणी लक्ष्मी बाई राणी लाडी बाई राणी जूनावत राणी अहेलिया बाई जो ख़ासि हिसो रहियो आहे राजस्थान जे इतिहास में महाराज डाहिर सिंग शहीद हेमू कालाणी मुहिणोत नैन्सी लक्ष्मी नारायण मित्तल जो बि घणो सहयोग रहियो आहे जिन पंहिंजी जान जी बाजी लॻाए करे जौहर थी विया ऐं शहीद थी विया पंहिंजे राजस्थान जे इतिहास खे बचाइण लाइ इन्हनि घणेई वसीला आज़माया ऐं उन्हनि वसीलनि खे पंहिंजे जीवन में अमल बि आणियो इन करे अॼ जे असांजे राजस्थान जी संस्कृति बचाई बची रई आहे इन्हनि मुख्य नेताउनि राज राजाउनि ऐं राणियुनि जे करण ऐं कारणि ई असांजी संस्कृति अॼु ताईं अमर आहे